मूं वटि मुंहिंजी पसंदीदा किताबु रोज़िज़ आर ब्लड रेस्ट रेड जेको नव नवनील चक्रवर्ती द्वारा लिखियलु आहे हुन जी हिकु विषेश संस्करण संस्करण आहे उन मुंहिंजी मूंखे मूं वटि हिकु कि किताब में जेको ऑथर आहे नवनील चक्रवर्ती हुननि जो साइन आहे ऐं मू मूंखे ॾाढी ॾाढी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मुंहिंजी फेवरेट किताबु आहे छो त हुन में ऑथर जो जेको जेको ऑथर आहे हुन पर्सनली साइन कयो आहे हुन बुक में म मुंहिंजी औरि हुन हेठि लिखियल बि आहे मुंहिंजो नालो बि हुन लिखियो आहे औरि मां हीअ ऑडर कई हुई एमेज़ॉन था प्री ऑडर हुओ हीअ जेको बुक जॾहिं बुक निकिरण वारी हुई हुनखां पहिरे ई मां ऑडर करे छॾियो हुओ जंहिंजे करे मूंखे हीअ स्पेशल किताबु मिली मिल सघी मिली सघी ऐं जेको किताबु आहे उहो मुंहिंजे दिलि जे बेको बिल्कुलु क़रीबु आहे